मोनजानाय मोनजानाय बुस्थुखोबो होगोन मोनजायिखौलाय मानो होनो गगा मोनबायबायब्लालाय दाउ बिदैफोर खालामना होयो आरो बानलु बिदै बानलु बोरदोनजों हाइजें मस्ला बानलु बोरदोन बुरजा होनानै आलौलायनाय संना होगोन आरो आरो मा रायज्लायबावनांगौ लोमजानायावथ' दै गुदुं होखानांखागोन खा ओंखाम ओंख्रिखौबोथ' गुदुंखौसो होखानांगोन

माखौबा माखौबाथ' मोनजाखाया बे लोमजाबाय जेब्ला जाय जि जि मोनजानाय बेखौबो होबाय मोनजायाब्लालाय मानो होनो गोखैखौथ' जानो होखाया मुलिफोर जाब्ला गोखै जाब्लाथ' मुलिया दानजाखागोनखा

ओंखाम जानो हायाब्लालाय साहा बनफोर बिस्किटफोर बिफोरबायदि होनांगोन नङाब्लालाय माजोंथो थांना थानो लोमजानाय मानसियालाय गाव जेला जानो बियो अब्ला होबाय जानो हायाब्लाथ' बहा बिनो लोमजानाय मानसियालाय जेला जानो गोसो जायो होमब्लासो बियो अब्लासो होनांगोन ना लोमजानायाथ' ओंखाम जानो हायाब्लाथ' बे साहा बिस्किटफोर फावरुटिफोर बेफोरखौ होनांगौ जायो हाथायनि बुस्थुफोरखौ ना बेदरखौथ' मोनजाखाया बे लकेल दाउखौलाय आरो मोनजायो आरो बिदिनि बिदैफोर फुदुंनानै होयो नाखौथ' आरो ओरैनो जानो मोनखाया लोमजाब्ला लोमजासिनो ना लोमजानाया बेदिब्लाथाय हामनायानो नङा ना जाब्लाथाय लोमजासिनोसो बाहायनायाथ' बिदिनोसै मोजां बाहायाब्लाथ' बोरै जानो आबोर खालामनांगोन दै गुदुंफोरजों थुखैनांगोन समायाव ओंखाम जानो हायाब्ला बेबायदिनो दौनांगोन मेथाइ सबाय नागिरना होनांगोन मोजाङाव लाबोनो थाखाय नाजानांगोन लोमजानायफोरखौ